आंखौ गोदो उन्दैयाव आंनि आइआ बिदिनो लोमजाब्ला दाउसा फिसा सिथारनानै बिदिनो मैगं खांनानै मानि मुनि उसुमै खानसिंसा मा होनो सिब्रु बिदिनो खांनानै जाहोयो मोन आरो आंनो आइआ आमफाय दा आंहाबो हाबा जाबाय हाबा जानानै गथ' मोनबाय दा आं फिसानोबो मा होनो दाउसा दाउसा फिसा सिथारनानै बिदिनो फिसाखौबो मैगं खांनानै बिदिनो उसुमै मानि मुनि सिब्रु खानसिंसा बायदि सिना मैगं खानानै आंनो दा आं फिसानोबो लोमजाब्ला जाहोनाय जायो आरो ना